हँ हेलो हँ प्रणाम प्रणाम केँ अच्छा हँ कहिऔ की हाल समाचार ठीक छी हँ बिहारके भाषा तऽ बहुतेक रास छै कोन भाषाके बारेमे अहाँ बुझए चाहैत छी अच्छा अच्छा मिथलामे तऽ बहुत तरहक भाषा छै एक दरभङ्गोके छै भाषा मधुबनीयोके छै समस्तीयोपुरके किछु अलग छै ठीक छै अच्छा अच्छा तऽ दरभङ्गाके भाषा तऽ ठीके छै दरभङ्गा जिलाके छियै तऽ दरभङ्गा जिलाके भाषा तऽ सबके अपन अपन भाषा पसन्द रहैत छै बढ़िआँ रहैत छै ने पालीके भाषा तऽ ठीके छै पालीके भाषा तऽ मिथलाके छियै मिथलासँ मिलैत जुलैत भाषा छै लेकिन कनि हमरा अन्दाजसँ मधुबनीके भाषा निक छै मिठगर छै एहिसँ कनि हम जे देखैत छियै दरभङ्गाके भाषा कनि रेराह टाइपके हमरा लगैया हम जे सोचैत छियै ताहि अनुकुले कहलहुँ जे दरभङ्गाके भाषा कनि रेराह टाइपके लगैत छै आ मधुबनीके भाषा कनि नीक लगैत छै मिठगर लगैत छै हँ हँ सीता मैयाके घर मधुबनीये भेलनि मधुबनी जिला तऽ नहि आब तऽ नेपाल भेलथि लेकिन मधुबनी जिलाके कनि भाषा हमरा बढ़िआँ लगैया किआकी कोनो भी शब्द जे अपनासँ छोटोके कहैत छै ओ कनि मधुरगर शब्द मतलब भाषा लगैत छै आओर एमहरका जे बाजल दरभङ्गाके कनि लगैत छै जे हँ ई कनि छोट पैघ बला बात छै तऽ एहन टाइपके बात लगैया लेकिन तैयो बहुत निक भाषा छै मिथला छियै सबटा मिथलाके जे छै से दरभङ्गोके भाषा बढ़िआँ छै मधुबनीयोके भाषा बढ़िआँ छै आओर समस्तीयोपुरके भाषा बढ़िआँ छै मुजफ्फरोपुरके भाषा बढ़िआँ छै भाषा सब ठीक छै तऽ ठीक ठाक छै कतऽ आहाँके पालीके भाषा पालियोके भाषा तऽ ठीक ठाक छै हँ हँ हँ घुमैत घामैत रहैत छियै ठीक ठाक हँ हम फील्ड वर्कमे नहि हम तऽ टीचर छियै आओर ओना हम एस्पोर्ट टीचर छियै ने तऽ हम जगह जगह जाइत रहलहुँ मधुबनीओ जाइके मौका लगैया दरभङ्गोमे रहैत छियै समस्तीयोपुर जाइके मौका लगैया मुजफ्फरोपुर रहलहुँ पटनो साइडमे रहलहुँ तऽ ऊमहरको भाषा सब कऽ देखैत छियै लेकिन हमरा पसन्द तऽ मिथलेके भाषा अबैया लेकिन कनि हम अपनेआपमे जे सोचलियै ताहि अनुकुले कहलहुँ जे मधुबनी दिसन गेलहुँ तऽ कनि हमरा ओतुका भाषा पिअरगर लगैया बढ़िआँ लगैया आओर दरभङ्गोके अरे जखनी हमर घर दरभङ्गा तऽ हमर तऽ अपन मूल भाषा बढ़िआँ